मैं अपने मेहमानों को हमारे पास में ही सूर्य मंदिर है किला है और जो प्राकृतिक जगहें हैं जैसे तिगरा डैम है हमारे यहाँ पर सूर्य मंदिर तो बहुत ही प्रसिद्ध है किला हमारा प्रसिद्ध है और जयविलास पैलेस मैं इन जगहों पर उन्हें घुमाने के लिए लेकर जाऊँगा बहुत ही आनंद जगह है किला में भी दो दिन लग जाते हैं घूमने में ही तो उसी के साथ साथ मैं अपने पूरे आसपास की जगह में घुमाऊँगा उन्हें बहुत अच्छा लगेगा उन्हें और धन्यवाद